हॅलो म्हाजी आजी न्हू सीक आसा आनी म्हाका तुमची मातशी हेल्प जाय आसली एक जी ग्रॅड पेरंट्स आसता तेंकां स्पेशल निड्स आसता हेल्थाची ऑर आनी कसली गरज आसता जेन्ना हांव चॅक इन करतलें पय तेन्ना तुमचे कसले कसले ऑप्शन्स आसात पेसेंजरा खातीर तें मातशें म्हाका कन्फर्म करा आनी तेंची कंडीशनूय अशी सेफ रावपाक जाय म्हणून कितें हेल्प मेळटलो ऑर तुमचे सर्विसीस आसा जाल्यार म्हाका मातशें सांगा आनी कर्न्फम करा